हां हमारे क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई जैसे हमारे किसानों को और विकास में वृद्धि हुई है सभी लोगों को सहायता मिलती है जैसे मुकेश कलष योजना इसमें सभी लोग सहायता ले सकते हैं राजस्थान विकलांग इसमें जो भी विकलांग या अपंग आदमी हो जो उसकी कमाने की कोई इस्थिति ना हो वह विकलांग तरीके हो विकलांग जैसा हो उसको ये इस योजना में लाभ मिल सकता है पेंसन मिलती है कि सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत बढ़िया योजना है राजस्थान समाज सुरक्षा पेंसन योजना इसमें राजस्थान के समाज में सभी लोगों को पेंसन मिलती है जो शिक्षित हैं और कमाने स्तर पर नहीं हैं पढ़ाई कर रहे हैं अपनी वृद्ध पेंसन योजना है जिसमें सभी वृद्ध लोगों को पेंसन मिलती है और यह राजस्थान की काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें सरकार का कोई भी फ़ायदा नहीं है और सभी वृद्ध लोगों को अच्छा लगता है उन्हें पेंसन मिलती है तो उनका ख़र्चा चलता है और आर्थिक स्थिति में सुधार मिलता है